ہمارے علاقے میں جو بولیاں بولی جاتی ہیں ان میں عام طور سے تو اردو ہے ہندی ہے اور تھوڑا بہت جو ہے آپ کو میتھلی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ سنسکرت بولتے ہوں یا فارسی بولتے ہوں ایسی نہیں اور لوگ جو ہیں کچھ سیکھتے ہیں کہ بھئی انگلش فراٹے سے بولنے کے لیے آ جائے انگلش خوب اچھی طرح سے بولنے کے لیے آ جائے تو ہم جا کر کے جو ہے بدیسوں میں کام کر سکیں گے اور ہمیں نوکری مل جائے گی کام مل جائے گا ایسا ہوتا بھی ہے چونکہ آج کے زمانے میں اگر خوب فراٹے سے انگلش بولنے کے لیے آ جائے اور لکھنے کے لیے آ جائے کمیونیکیشن اچھا ہو تو انہیں جوب بھی مل جاتا ہے کام کی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہتی ہے اور اگر وہ انگلش نہیں بول پائیں گے نہیں سیکھے رہیں گے نہیں جانکاری ہوگی تو پھر ان کے لیے بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کو کام کو ملنا اس کے لیے پر پریشانی ہو جائے گا اور کچھ نوجوان لوگ ہیں جو مادری زبان میں بھی بات کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آس پاس میں جو اپنے گھر میں جو بولی بولی جاتی ہے اسے ہی اپنا استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے علاقے میں جو بولیاں ہیں تعلیم کے لیے انگلش ہے اور نوجوان جو ہے کبھی کبھی اپنی مادری زبان کو بول کر کے فخر بھی محسوس کرتے ہیں